भारतके जलवायु बहुत अच्छा छै ई जलवायुके वजहसँ जीवन यापन करयमे आसानी होइत छै जीवन यापन करयके क्षमता बढ़ैत छै जीवन कालके बढ़ोतरी होइत छै आओर शुद्ध पानी मिलैत छै शुद्ध वायुके वजहसँ अक्सिजनके कमी नहि होइत छै शुद्ध वातावरणके वजहसँ लोग अच्छासँ जीवनयापन करि पाबैत छै जलवायुके अच्छा होनाइ बहुत अच्छा होइत छै